अभी कुछ दिनों पहले मैं वेबसाइट बिल्डर्स से मिला था और अपनी कम्पनी की वेबसाइट बनवाने के लिए मैंने उनको अपनी कम्पनी की पूरी जानकारी प्रदान की जिसमें कम्पनी से जुड़े महत्वपूर्ण लोगों कम्पनी द्वारा चलाए जा रहे प्रोजेक्ट्स और कुछ फोटोज मैंने उनके साथ साझा की थी एक कुछ दिनों बाद उन्होंने इन सभी जानकारियों से एक वेबसाइट बनाके हमको दी जो काफी अच्छी लगी और उसमें सभी छोटी बड़ी जानकारियाँ उन्होंने उसमें दिया की थी साथ ही कम्पनी का पूरा एड्रेस और आवश्यक नंबर्स भी उन्होंने उस वेबसाइट में दिये थे और मेरा यह अनुभव काफी अच्छा रहा और इससे मैंने यह सीखा कि हम अपने कार्य को और अपने जानकारियों को वेबसाइट्स के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर सकते हैं इसके साथ ही साथ हम राज्य अंतर्राज्य अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय अपने सारी जानकारियाँ भेज सकते हैं